ہیلو سر میرا نام آفاق ہے اور میں اپنے لینڈ لائن بل کے بارے میں رابطہ کر رہا ہوں مجھے حال ہی میں ایک نوٹس ملا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میری بل کی ادائیگی مشترد ہو گئی ہے لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ میرے اکاؤنٹ میں کافی رت موجود تھی کیا آپ براہ کرم اس معاملے کو چیک کر سکتے ہیں میرا اکاؤنٹ نمبر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین چار ہے شکریہ براہ کرم اس بات کی تصدیق کریں کہ یہ معاملہ جلد ہی حال ہو جائے گا اور میری سورس متاثر نہیں ہوگی بہت شکریہ آپ کی مدد کے لیے